بھارت میں اردو زبان کا ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں بہت اہم کردار ہے اردو نہ صرف ایک زبان ہے بلکہ ایک تہذیب اور ثقافت کا علمبردار بھی ہے اردو زبان میں بے شمار ادبی شاہکار موجود ہیں جو بھارت کی تہذیبی وراثت کا حصہ ہیں غالب میر اقبال جیسے شاعروں کی تخلیقات نے ادب کو نیا رنگ دیا ان کی شاعری اور نثر نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے اردو زبان نے مختلف ریاستوں کی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ رکھا ہے یہ زبان مختلف تہذیبی اور مذہبی رسومات کو محفوظ کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے اردو کے ذریعے مختلف تاریخی واقعات اور کہانیوں کو زندہ رکھا گیا ہے بھارت میں بہت سے تعلیمی ادارے اردو زبان میں تعلیم فراہم کرتے ہیں یہ ادارے نئی نسل کو اردو زبان اور اس کے اہمیت سے روشناس کراتے ہیں اردو میڈیم اسکولوں میں بچوں کو ادب تاریخ اور ثقافت کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے بھارتی فلموں ڈراموں اور گانوں میں اردو زبان کا استعمال عام ہے بہت سے مشہور گانے اور فلمی مکالمے اردو میں ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہیں اردو زبان نے بھارتی فلم انڈسٹری کو عالمی سطح پر نمایا کیا ہے اردو زبان مختلف قومیتوں اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے یہ زبان مختلف ثقافتوں کو قریب لانے اور ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے ان تمام پہلوؤں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان بھارت کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں ایک ناقابلِ فراموش کردار ادا کرتی ہے اس زبان کے ذریعے نہ صرف قدیم تہذیبوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے بلکہ نئے دور میں بھی اس کی اہمیت برقرار ہے